हमर ग्रामीण समुदायमे कुक्कुट पालनके एकटा सेन्टर छै जेकि बहुत ही पैघ स्तर पर शुरू केलक शुरू मे तऽ ओ जे छै से सफल नहि भेल बहुत परेशानी भेलय किन्तु धीरे धीरे आबऽ ओ जे छै से सफल भए गेलय है आओर हमरा बुझाबयए कि ओकरा सफल बनाबयके पीछाँ सरकारके जे सब्सिडीके व्यवस्था छै ताहि व्यवस्थासँ ओ अपन बिजनेसके बहुत ही आगू लयके चलि आइलि हँ अखनके समयमे बड़ा ही सम्पन्न तरीकासँ हुनकर चारा जेभि कुक्कुट के चारा होइत छै से चारा आर जे दबाइ वगैरह होइत छै से सरकार सब्सिडी रेटमे सब्सिडी रेटमे ओकरा उपलब्ध कराबय छै आओर ओ ओहिसँ ओ अपन बिजनेसके सफल करयमे सफल भेल हँ अखनके समयमे कुक्कुट पालन बहुत ही बेहतर ग्रामीण व्यवसाय छै आओर हमरो गाममे इ व्यवसाय बहुत ही उच्च स्तर पर चलि रहल छै जाहिमे एकबेरमे लगभग पाँचसँ छओ हजार कुक्कुटके चूजा गिरय छै आओर ओ आगू चलि के पैघ होइ छै ओकरा लेल चारा सरकार सब्सिडी रेटमे मुहैया कराबय छै जँ कोनो दवाई कऽ आवश्यकता होइ छै तऽ सेहो सरकार सब्सिडी रेटमे मुहैया कराबय छै यदि किछु चूजा ओहिमे सँ मरि जाइ छै नष्ट भए जाइ छै तऽ ओकरो जे छै सरकार सब्सिडी ओहि व्यवसाय चलाबयबलाके दे छै आओर हमरो गाममे एकटा एहि तरह के सेन्टर छै जेकि शुरूमे तऽ सक्सेस नहि भेल सफल नहि भेल किन्तु आब जे छै ओ बहुत पैघ स्तर पर बहुत सुन्दरसँ अपन व्यवसाय कऽ रहल छै आओर सफलतापूर्वक कऽ रहल छै